फेवरेट कताबां मूवी ते टी वी शोऽ दी अगर में गल्ल करां ते बुक्स जैदातर निक्के होंदे में पढ़ै करदी ही इंग्लिश दियां जि'यां हैरी पोटर होई गेई जां हिन्दी दियां जि'यां पंचतत्व दी क्हानियां औंदियां हियां ते चंपक औंदी ही ओह् निक्के होंदे अस पढ़ै करदे हे मगर जि'यां जि'यां बधदे गे साढ़ी पढ़ाई दा बोझ जेह्ड़ा ऐ ओह् इन्ना जैदा बधदा गेआ के असें इ'नें कताबें ई पढ़ने दा मौका निं मिलेआ फ्ही असें अपने सब्जैक्ट दे रिलेटेड गै जेह्ड़ियां कताबां हि'यां उ'ऐ टाइम टू टाइम पढ़ियां बार्हमीं दे बाद अपनी ग्रैजुएशन च इकनामिक्स दियां ओह्दे बाद अपने जेह्डे़ बड्डे बड्डे इकनामिस्ट होए साढ़े वर्ल्ड दे जि'यां एडम स्मिथ होई गे केन्ज़ होई गे इंदियां कताबां एह् पढ़ना वर्ल्ड वार दे रिलेटिड जेह्ड़ी कताबां हियां मोनेट्री सिस्टम दे रिलेटिड बैंकिंग सिस्टम दे रिलेटिड जेह्ड़ी कताबां हियां एह् असें जैदा पढ़ियां अपनी जोआनी बेल्लै ते अगर में मूवियें दी गल्ल करां ते इ'यां ते मी फ'न्नी मूवियां स्हाने आह्लियां मूवियां ते कन्नै जेह्ड़ियां साढ़े देश दे प्रति जज्बात पैदा करदियां न पैट्रिआटिक मूवियां जेह्ड़ियां न ओह् मी बड़ी जैदा पसंद न जि'यां गल्ल कीती जा उड़ी मूवी दी उड़ी मूवी में घट्ट कोला घट्ट बी पंज छे बार दिक्खी चुकी दी आं हर बारी जदूं बी में ओह् मूवी दिक्खनी आं ते में अंदरूं पूरा देशभक्ति कन्नै भरोची जन्नी आं उसी तरीके कन्नै किश पंजाबी मूवियां न जेह्ड़ियां मी बहुत जैदा पसंद न जिन्नी बारी में दिक्खां उन्नी बारी मेरा कम्म दा जेह्ड़ा स्ट्रैस्स ऐ जेह्ड़ा वर्क लोड ऐ ओह् थोह्ड़ा जेहा घट्ट होंदा ऐ में अपने आप गी बहुत हल्का मसूस करनी आं मेरा दमाग बड़ा शांत होंदा ऐ जि'यां पंजाबी च में आक्खां कैरी आन जट्टा होई गेई ओह्दे बाद होर दो तिन्न मूवियां जेह्ड़ियां मी बड़ी दलजीत दी पंजाबी मूवियां मी बड़ी फन्नी लगदियां न ते अगर टीवी शोऽ दी गल्ल कीती जा ते ड्रामे जां सीरियल में थोह्ड़े घट्ट दिक्खनी आं अगर दिक्खेआ जा ते में कपिल शर्मा शोऽ मेरा बड़ा फेवरेट ऐ टीवी शोऽ च क्योंकि कपिल जेह्ड़ा ऐ ओ मिगी बहुत जैदा प्रोत्साह्न दिंदा ऐ कि'यां छोटे जेही अमृतसर शैह्र दा उट्ठियै उ'न्नै पूरे देश च पूरे विदेश च जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े इंडिया दा मान सम्मान बधाया ऐ लेकिन अच्छी गल्ल ऐ एह् कि ओह् भले गै जिन्ना मर्जी अज्ज जैदा पैसे कमांदा ऐ बड्डा आदमी बनी गेदा ऐ मगर उ'न्नै अपनी मां बोल्ली अपने कल्चर गी अपना जेह्ड़ा एरिया ऐ ओह्दी जेह्ड़ी मित्ती दी छाप ऐ ओह् अपने अंदर दा कड्ढी दी निं ऐ अजें बी ओह् बड़े देसी तरीके कन्नै जेह्ड़ी गल्लां ऐ ओह् इंडियन शोऽ दे उप्पर टी वी दे उप्पर सनाए करदा ऐ ते कन्नै कन्नै बाकी सीरियल जि'यां टी वी रियल्टी शोहें दी गल्ल करचै जि'यां डांस इंडिया डांस होई गेआ जित्थै लोग अपने डांस गी दस्सन औंदे न अपने अलग अलग तरीके दा टैलेंट दस्सदे न इंडियन आइडल होई गेआ जित्थै असें ई मधुर मधुर अवाजां गीत सुनने ई मिलदे न इस टाइप दे जेह्ड़े टी वी शोऽ न ओह् मी काफी पसंद न अगर अपने टाइम च में पसंद करनी आं ते इ'यै नेह् शोऽ दिक्खना पसंद करनी आं हां कदें कुतै मेरा बड़ा मन नेईं करदा एह् नेही चीजां दिक्खने दा ते फ्ही में सावधान इंडिया क्राइम पैट्रोल इस टाइप दे टी वी शोऽ दिक्खना बी पसंद करनी आं